शादी होइ छै शादीमे लड़का खोजल जाइ छै लड़का खोजिके आनलकऽ लड़का खोजिकऽ लड़किओके देखलकऽ लड़कोके देखलकऽ तकर बाद औँठी पिनहेनाइ होलऽ तब होलऽ हरदी रसम होलऽ मेहदी रसम होलऽ मड़बा होलऽ तब मड़बा होलनि तब एहिमे अइलनि सब गीतनाद गेलकनि सभटा अइलनि फेर मड़बा होलनि फेर घिढ़ारी होलनि फेर बाराती द्वार अएलनि बराती अएलनि मारि ढोल बाजाके साथ खूब गन गन कएने बराती द्वार लगलनि अएलनि आइ माइ गेलनि गलसेकी करैले जयमाल होलनि बरातीके भोजन भात होलनि सब नाश्ता पानी होलनि फेर बरा बराती गेलनि लड़काके उठैके आनलकनि यहाँ गलसेकी होलनि गलसेकी होलाके बाद फेर मड़बा बान्हलकनि मड़बापर फेर रहलनि हुनका ओठङ्गर कुटेलनि ओठङ्गर कुटैके फेर मड़बापर बैठेलकनि मड़बापर बैठलनि आइ माइ अएलनि सब बिध बेवहार पण्डीजी बैठलनि पण्डीजी बिध बेवहार करब करै छथिन सब पोथी वेद पढ़ब करै छथिन लड़को पढ़ै छनि दान करी दान करैवला लोक बैठल छथिन बाबा दादा जे छनि सब बैठल छथिन भइआ घिठारी अथी होलनि कि कहै छै शन्खा पानी ढरेलनि अएलनि बाप अएलनि बा चाचा अएलनि भाइ अएलनि पित्ती अएलनि कि कहै छै बहनोइ अएलनि मामा अएलनि नाना अएलनि सब अएलनि घी होलनि अथी ढाक ढक्कन ढारिके शन्खा पानी होलनि शन्खा पानी होइके तब फेर मड़बापर बैठू बैठैके तब बिध बेवहार होलनि फेर लड़काके लै अएलनि वेदीपर वेदीपर गेलनि वहाँ बिध बेवहार होलनि लब लाबा छिरिआना होलनि लाबा छिरिएके फेर बैठेलखिन सिन्दूरदान होलनि सिन्दूरदान होलनि आइ माइ अएलनि फेर चुमेनाइ होलनि सब चुमै उमैके खूब बढ़िआँ शादी होलनि हमरा गामके शादी धूमधामसे खूब मजासे होइ छनि खूब नाच गान सभ नाचै छनि लड़को लड़की सभ नाचै छनि एके तरफसे सभ बिआहमे सिन्दूरदान पड़लनि फेर मड़बा कोहबर गेलनि कोहबरमे गेलनि आइ माइ बैठलनि कोहबर होलनि खीर खेवाइ होलनि तहन पान एन्नेसे ओन्ने कएलकनि तब फेर घर लै गेलनि घरमे होलनि दिनमे सबचीज होइ गेलनि तब घर लै गेलनि आइ माइ लै गेलनि सभ